ہندوستان کا سب سے مشہور کھیل کرکیٹ ہے کھیل کرکیٹ کھیل سب کھیلتے ہیں بچے کھیلتے ہیں بچے بڑے سب کھیلتے ہیں اور بوڑھے بچے سب دیکھتے بھی ہیں میرے بھائی بھی کھیلتے ہیں میرے ادھر بھی کھیل ہوتا ہے تو سب دیکھتے ہیں ٹی بی پہ بھی اگر میچ ہوتا ہے تو میرے گھر میں میرے امی میری بہن میرے ابو سب دیکھتے ہیں کرکیٹ کھیل بہت اچھا ہے میرا بھائی تو کرکٹ بہت کھیلتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کرکیٹ اس لیے مشہور کھیل ہے کیونکہ کرکیٹ بہت اچھا ہے اور کرکیٹ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے کرکیٹ دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے کرکیٹ دیکھنا چاہیے اور سیکھنا بھی چاہیے کرکٹ کھیلنے میں کوئی کوئی برائی نہیں ہے اور اور سب سے مشہور کھلاڑی تو وراٹ کوہلی سچن تینتدوکوکر ہے کیونکہ وہ بہت اچھے کھیلتے ہیں اس لیے اسے مشہور کھلاڑی کہا گیا ہے وہ بہت اچھا کھیل پلیئر بھی کرتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں